हैलो जियां कि अज्जकल मतलब बड़े बक्खरे बक्खरे तरीके दे जेह्के डान्स न ओह् चलै दे न हर चाल्ली दे ते जियां अज्जकल डोगरी डांस पंजाबी राजस्थानी बड़े हारे डान्स जेह्ड़े न ओह् चलै दे न जियां जियां अज्जकल ज्यादातर लोक जेह्के डान्स अज्जकल हिप होप डान्स जेह्डा ओह् सिक्खै दे न होर हिप होप डांस इक ऐसा डान्स ऐ कि जेह्ड़ा मतलब कि अस हर कोई बी गाने उप्पर अस जेह्का ओह्दे च डान्स करी सकने आं जियां हिन्दी सांग पंजाबी डोगरी कोई बी गाने उप्पर अस जेह्का हिप होप डान्स जेह्का इन्ना डान्स ऐ अच्छा कि अस उसी कुसै बी सांग उप्पर जेह्का अस करी सकने आं होर असेंगी करना चाहिदा मतलब असेंगी बी सिक्खना चाहिदा हर इंसान गी हर इंसान गी जेह्ड़ा डांस ऐ ओह् सिक्खना चाहिदा ऐ